आङो गोबां आयदाफोरनि सायाव लिरबाय गुबैयै फोरोंगिरिफोरनि सायाव फरायसाफोरनि सायाव आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखायबो आङो दोहोरोमारि नोजोरजों एबा सुबुंनि नोजोरजों माखासे लिरबिदांफोर लिरबाय दा आङो माखासे लिरबिदां लिरनो सानबावो नाथाय एसे गोसोखौ गोनो गोथो जायो माब्लाबा बिहेखे राव बिगियाननि बेलायाव आङो लिर माखासे लिरबिदांफोर लिरनो सानो नाथाय बेफोर लिरबिदांफोरखौ लिरनायनि सिगाङाव गोबां बिजाब फरायनांगौ जायो बेफोरखौ मोनसे नायबिजिदनाय संदान्नाय नोजोरजों लिरनो गोनां जायो एसे जानला मोनला लिरजाया दा बेफोराव एसे गोनो गोथो जानाया जाबाबिक मानोना राव होन्ना रावनि सायाव लिरनो थाङोब्ला बे रावनि मोजां मोनसे स्टादि थानांगौ फरानाय थानांगौ फरायसंनाय आरो मोजाङै बुजिना लानानैसो मोनसे आयदानि सायाव गुवारै एबा गेबेङै लिरनाया माने सहस जायो दा बे बेलायाव आङो माखासे लिदनो गोनां दङ बिहेखै गुबैयै बर'नि दाइलेक्टफोरनि सायाव रावसाफोरनि सायाव जोंनि बर'नि रावसाफ्रा गोबां दङ दासिमबो मोजां फरायसंनाय एबा संदान्नाय जायाखै जोंनि बर'फोरा मेस मेसे जायफ्रा नेपालाव दं थिग बिदिनो वेस बेंगलावबो दङ आरो बिनि अनगायैबो आसामनि गोबां जायगायाव रावसाफोर सोलियो बेफोर रावसानि सायाव लिरनो सानो नाथाय बेफोर जायगायाव थांनानै गासैबो डाटा बुथुमनानै गासैबो रावसानि डाटा बुथुमनानै मोजां स्टादि खालामनानै लिरनायाव गोबां समनि गोनांथि जायो आरो थिग बेबायदिनो बेफोरखौ थिना दोन्नायनिबो गोनांथि दं लासै लासै गोमालांगासिनो दं जोंनि रावसाफ्रा आरो गोबां बर'फ्रा मोनसे समाव गावगावनि बिमानि रावखौनो खोमाना लाबायमोन नाथाय दा लासै लासै बिसोरो जांख्रिखांफिन्दों हमथानानै लाखिनो नाजादों बायदिसिना मेदियामनि गेजेरजों दोहोरोमनि गोजेरजों जा सोलोंथाइनि गेजेरजों जा जोंनि फरायसा आफाद एबा बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरदों बायदिसिना जांख्रिखांनाय जेरावबो सोलिगासिनो जेथिंबो बर' हारिखौ खौसे खालामनायनि बेलायाव जोंनि माहारियारि आफादफ्रा खामानि मावगासिनो दङ दा बेफोरनि सायावबो गोबां बिजाबफोर एबा लिरबिदांफोर लिरनो सानो नाथाय समनि आंखाल एबा मोजां सं दान्नाय एबा फरायसंनायनि आंखालाव एबा सम थोयैआव बेफोरो लिरबिदांफोरखौ एबा लिरनांगौखौ लिरनाय जायाखै आरो आङो मोनसे माबा सानबावदों एनसाइक्ल'बेदिया जोंनि बर'नि एनसाइक्ल'बेदिया दाबो ओंखाराखै मालाय एसामिस रावाव अस'मिया रावजों जाबाय गुबुन गुबुन रावाव दंखायोआनो जोंनि बर'नि सायावबो एनसाइक्ल'बेदिया गांसे बानायनाय मोजां डिक्सनारि गांसे बानायनाय बेफोरनि सायाव लिरनांगौ दं आरो अबेसे खामानिखौ मावबाय थानाय जादों मोनसे समाव मोनसे टीमवर्कनि गेजेरजों जज' जाजाय लोगो नांनानै एबा गोरों गोराफ्रा ज' जानायनि गेजेरजों जोङो लेरफुंनो हायोबा बे खामानिया जाहैगोन आरो दासिम बेफोरनि सायाव जोंनि हादोराव हामा सान्नाय एबा गाज्रि सान्नाय बेबायदि सान्दांथि गैया जेसेबां हागौ बेफोरनि साया लिरनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ फ्रसार खालामनांगौ एबा जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय गेबें गोनांथि जानाय समाजनि बायदि थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय गोनांथि जानाय बिजाबफोरखौ लिरनो गोनां दङ आरो बेयाव जोंहा हामा सान्नाय एबा गाज्रि सान्नायनि जोंनि हादोराव बेफोरबायदि माबा गैथ'वा दा